हॅलो येस आं आं हॅलो

आं हय सद्द्या आतां रिसंट बूक बरयता तो हांव एशें कोन्न सुपरनॅचरल एक्टिविटीज जाताय पय तेंचेर कळ्ळें सो एशें कोन सो अबनोर्मल एक्टिविटी जाता ते एश कोन्न आतां आमच्या गांवांनी एश कोन्न जायते आसताय न्ही आतां अबनॉर्मल जाय एशे कोन्न बूत बीन दिश्टी पोडटाय म्हण लोकांकू सो हांय कितें केलें हांयें म्हळ्यार एक लायक बूक बरयलो थोड्यांचेर सुपरनॅचरल एक्टिविटीज जाताय तेंचेर जे अबनॉर्मल हे आहाय पय प्लेसीस सो तेंचे रिसर्च रिसर्च करून मागीर तेंचे बूक ते सायन्टिफीक रिजन बरोयन बूक बरोयलो आनी सो मातसो दुसरी तेजेरू आं बट स्पेशली म्हळ्यार एक सायन्टिफीक बूक येसो न्हू तो हांयें कितें केलें चोय अबनॉर्मल एक्टिविटीज आहाय पय ते आनी नॉर्मल अेश कोन्न नॉर्मल हाव इट इज एशे कोन जे नॉर्मल लोक आहाय न्हू तेंगे लायफान मागीर एशे कोन सुपनॅचुरल ते इनवॉल्व जाय म्हटरी मागीर तितू लायफ इजी जाताय आनी हें जाता तेजेर तो बूक बरयलो सो इट एज तितून हेंवूय आसा इट्स ड्रामा तो रोमॅन्स आनी सुपरनॅचरल हेजो ते सगळे बरोवन हांव बूक बोरोयता एसो

हय फेन्टेसी बेज्ड आहा येस यू आर सुपरनॅचुरल्स म्हणून सद्द्यां आतां म्हाजें फर्स्ट ड्राफ्ट बरयला हांयें बट इफ सपोज तुमी मुकार जाय जाल्यार हांव हें करता तुमचे बरोबर कोलाबरेट ना ना फस्ट ड्राफ्ट कंप्लीट जाल ना आजून फस्ट ड्राफ्ट टायप कोत्ता थिंगा आसा हांव ना तशें मोस्टली इवेलुशना हांव म्हजे कलिग्स आहाय तेंकोडा दिता बिकॉज ते एश कोन डायरेक्ट पोयंट आवट कोरताय कितें मिस्टेक्स बी आहा जाल्यार ना ना तें सर्च कोन्न मिस्टेक आहाय वो कितें रोंग आहा ते डायरेक्ट सांगताय हें कोन न्हू आनी ते कली मुगे कलिग्स आहाय ते देकून सारके वेल एज्युकेटेड न्हू सो तेंकां एक हेंय येता ते आनी सपोज कितें एड बीन करपा जाय जाल्यार ते कोत्ताय ओके